مولانا ابو الکلام آزاد عبدالغفار خان اشفاق اللہ خان مولانا مظہر الحق مولوی احمد اللہ صاحب بیگم حضرت محل مولانا حسرت موہانی مہاتما گاندھی جواہر لال نہرو